रांदचे कुडीन आमी ताट चमचो बशी तवो कायल कायलाटो वाटी थाळो पेलो तोप झारो हेंचो वापर करता ताट म्हूण आमी शीत बीन जेवपाक वापरता मागीर चमचाो आमी हातान जेवपाचे ना जाल्यार अशें चमचान जेवपाक शकतात त्या खातीर चमच्याचो वापर करता मागीर आमी बशी कितें बारीक कितें घालपाक शेव बिस्किटी ते घालपाक वापरता तवो म्हण कितें फ्राय करपाक नुस्तें बटाटाची आनी कितें फ्राय करपाक जाय जाल्या तेज्या खातीर तवो वापरता कायल आमी कितें मातशे चड कितें करपाक जाय डीप फ्राय करपाक जाय अशे शेवयो आनी कितें शिरो बी करपाक जाय जाल्यार तेजो वापर करता कायलातो आमी कितें परतुपाक जाय फ्राय करता ते परतुपाक जाय जाल्यार ते कायलात्याचो वापर करता वाटी आमी कितें बारीक आयस्क्रिमी बी कितें खावपाक जाय जाल्यार वाटीन आयस्क्रीम घालून घालून आमी खाता मागीक थाळो आमी कितेंचे धापाक जाय कितें केला ते आयदनांचेर धापाक जाय जाल्यार आमी थाळ्याचो वापर करता पेलो आमी च्या उदक पिवपाक वापर करता तोप आमी चड कितें आसा जाल्यार ते रांदपाक म्हटल्यार शीत जाल्यार उदक तापोवपाचे ते सगले करपाक वापरता मागीर झारो आमी गाळपाक कितें च्या बी कितें गाळपाक जाय जाल्यार झऱ्याचो वापर करता मागीर आमी दवलो दवलो हे आमी अशें शीत बीन काडपाक कडी बी कितें काडूंक तेज्या खातीर वापर करता